ایک تین انیس سو ننیانوے چھ دسمبر انیس سو بانوے چھبیس جنوری انیس سو پچاس تیس جنوری انیس سو اڑتالیس پندرہ اگست انیس سو